जोंनि समाजाव गेलेनायनि सायाव गामियारि सुबुंफोरनि साननाया मोजां जेरै गामियारिनि बिमा बिफाफ्रा गेलेनायनि सायाव जोबोरैनो मदद होयो आरो बेजों लोगोसे गावनि फिसाफोरहा गेलेनायाव मा मा मुवा बेसादफोर नांगौ बेफोरखौ बायनानै होफैनाय नांगौ नांगौ समाव मा समाव मा नांगौ फिसाफोरनो गेलेनाय समाव मा नांगौ बेफोर गासैबो बहा थांनानै गेलेहैगोन आरो बे गेलेहैनाय समाव मा मा नांगौ बेफोरखौ जोंनि गामियारि समाजफोरा गावनि फिसा फिसाफोरनो मोजाङैनो मदद होयो आरो गामियारि समाज समाजफ्रा सानोदि बैफोर गेलेनायजों गेलेमु गेलेनायजों समाजारि जौगाथायखौ बिसोरो लाबोनो हागोन होननानै सानो जेरै गेलेमु गेलेनायनि गेजेरजों जोङो समाजनि जौगाथायखौ लाबोनो हायो बिनिखायनो गामियारि सुबुंफोरा जेब्लायबो गेलेनाय हुदाफोरखौ अरायसम सापर्ट होनायखौ जों नुनो मोनो आरो गामियारि सुबुंफोरा गेलेनायखौ गेलेनाय हुदाफोरखौ ज' ज'यै सापर्ट होलायनानै गामियाव जौगाथायखौ लाबोनो सानो